नव सत सत नव टे चारि छह सत चारि सत नव जीओ जो रीचार्ज मूंखे करिणो आहे जल्द में जल्द मुंहिंजे ॿार रहंदा आहिनि मां उन सां ॻाल्हि करिणी आहे टू जीबीअ जी नेट बि भरिणी आहे